हॅलो आं कितें सांग हय आतां बरे ब्लॅक गुलाब आसा आनीक हय आनीक हय आनीक पांचवो गुलाब आसा आनीक पींक गुलाबी आनीक हळदुवो गुलाब आसा मिक्स अशे आसा गुलाबीची खूब तरेचे आसा तूं येवून अशें पळय आनी मागीर म्हाका सांग खंयचे जाय कितें ते

तुय ते पळय तूं झाडां वरता नी ती वरतकच मरे मात एक दीस तें दवर आनी तेंका व व्हरतकत रोकडीच अशीं तीं मातयेंत रोयत पळय तेन्ना ती पिश्वी काडूं जाय आनी ती बरो खणारो मारूं जाय तेतूंत भितर कातो घालपाक जाय आनी तें झाड रोवपाचे आनी रोयले म्हणटकर दिसाक चार खेपे पूण तेंकां पयलींच अशीं उदक घालपाक जाय हें करून सद्दां हय आनी एक म्हयनो तरी तेंका फक्त उदकच घालपाक जाय आनी कायच घालप ना उदकूच घालप ना कांयच ना फक्त पयलीं तुवें व्हरतकत पयलीं एक म्हयनो तरी मात्शीं तें झाडां जमनीक मूळ घेवूं जाय तेणे आनी मात्शे व्हडले जावपा जावू जाय पयलीत ल्हान आसतनात हें कितें सारें हें तें घालपाक जायना तें तूं सारें चाव पावडर हें आसा तें एक बालदेन घाल बंद धापणाचें बादेंक घाल आनीक तितून मागीर तें धांपून दवर मागीर तें स म्हयन्यानी तो पावडर सो जाता तो मागीर घालत नी झाडांक जाल्यार सामके एकदम बरें तें सारें सामकें एक दम बरें पूण तें केन्ना घालू जाय इल्लेंशें एक मूट म्हयन्याक एकूद्दा घालपाक जाय सद्दां असें बी घालप ना आनी तें सगळें अशें हें करून दवर सामको तो पिटो जाता एक एक म्हयनो म्हळ्यार सगळे भाजी च्या पावडर कितें कातो सगळे तेतू घालप आनी मागीर दोन तीन म्हयने तेतून कांयच आनी घालप ना बंद करून दवरप मागीर तें तीन म्हयन्यानी स सामके सारें जाता तें पावडर सो जाता तो मात्सो भायर वताक सुकत घालप आनी मागीर तें झाडांक घालप मागीर मागीर तेतू घातले म्हणटकच मागीर म्हयन्याक एकदा अशी घालप ही बरें तूं तस जाल्यार मागीर आता पावस हें जाता पळय तेन्ना मागीर एक पंदरा दीस पयली यो मागीर हांव तुका दिता जाय तसली झाडां

बरें बरें